मानसियाथ' फरायनाय रोङोब्ला नेम खान्थिफोरखौ रोङो जेरेखम

मानसिफोरनि आखल जाहाथे बेखौ रोङोब्लासो जायो जाय मानसिया फरायनाय गोरोंखा बेफोरो अरायसम गावनि बिब' बिनानाव बा फंबाइफोरखौ अरायसमनि थाखाय गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो हायो आमफ्राय बुजायनोबो हायो जे एरखम एरखम जानो नाङा गाज्रि हाबायाव थांनो नाङा जेरेखम गुन्दा सिखाव बेफोरबायदि जानो नाङा होननानै रोङो रोंगौथि थायोब्ला बे मानसिया बुजायनो हायो अरायसम मानसिखौ गारजिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो हायो आमफ्राय दा बेनि थाखायनो जोंहा नांगौ बायद' जायो आरोखि बिदि गोरों मानसिखौ आमफ्राय जाहाथे रोङैखौ बुजायनो हानाय मानसि बेफोरो अरायसम बुजायनो हायो